जोंनाव बिजाब बाख्रि गोबां दङ जेरै कक्राझार सि आइ टि बिजाब बाख्रि दङ दा बेवहायबो आं थांनानै खय एख्था लेखाखौ फरायहैयो आरो बेबायदिनो कक्राझार टाउन आवबो अनेख लाइब्रेरी फोर दंसै दा बेयाव अनेख मोजां मोजां बिजाब सल' सल'माफोर मोनो दा बेफोरखौ बायनानै आं फरायो आरो अनेख फिसा फिसा लाइब्रेरी फोर दङ बेफोरावबो बायनानै लायो आं बेखिनिसै